जी हम लोग जब सवेरे उठते हैं तो बाइक से चलते हैं हम तो बाइक चलाने से पहले हम कपड़े मारते हैं फिर देखते हैं कि हवा वगैरह है कि नहीं ज़्यादा दूर सफ़र करने के लिए हम लोग दो आदमी से जाते हैं ताकि रास्ते में एक दूसरे के मदद से हम आगे चलेंगे क्योंकि गाड़ी मोटर साइकिल चलाने से हम लोग थक जाते हैं तो क्या करते हैं कि एक दूसरे से देख कर हम हेल्प करके आगे निकल जाते हैं बढ़िया से हम चलाते हैं और रास्ते में चाय पानी पी कर अच्छा सा हम लोग अपना सेट कर लेते हैं गाड़ी चलाते हैं जैसे कि हेलमेट जूते वगैरह पहन कर पूरी सेफ्टी के साथ हमें जाना होता है क्योंकि दूर सफ़र है फिर उसमें वहाँ हमें देखना है कि भाई कोई तरह कि बात नहीं होनी चाहिए अच्छा सेफ्टी हेलमेट शूज अच्छा से पहन कर हम जाते हैं और कोई तरह का दिक्कत ना हो दो मित्र होता है साथ ही जाते हैं और अच्छा से हम लोग रहते हैं अपने राज्य में यह हमारा बिहार राज्य है और यहाँ हम रहते हैं मोटर साइकिल बाइक में जैसे तेल वगैरह भरा लीजिए क्योंकि दूर जाना होता है भाई रास्ते में कई प्रॉब्लमें आते रहती है जिसको हमें देखना होता है तो तेल वगैरह भरा के अच्छा से हमें जाना चाहिए वहाँ और दो साथी होते हैं कुछ किलोमीटर चलें पाचास से सौ किलोमीटर उसके बाद हम दो दूसरा आदमी उसको हम आगे अपना देते हैं एक दूसरे मिल के दोनों आदमी सफ़र करते हैं और मोटर साइकिल काकई ऐसा चीज़ें हैं जिनको समझना होता है उनको सफ़ाई करके पूरा मैंने टेन में रखना होता है क्योंकि अगर हम मैंटेन नहीं करेंगे तो हमें आगे दिक्कत हो सकता है तो इस चीज़ को हम लोग बाइक चलाने से पहले हर चीज़ को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं पूरी तैयारी के साथ हवा वगैरह चेक कर लेते हैं पूरा मैंटेन करते हैं हमारे इधर हम कुछ दिनों में हम इधर कम करते हैं बाइक से अक्सर जाते हैं पूरा सेट करके देखते हैं कि भाई यह सामान लाना है वह सामान लाना है तो बाइक से ही जाना होता है कई बार हम जाते हैं बाइक से सारे दिन काम करना होता है मोटर साइकिल है उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए सवेरे उठो तो पहले उसे देखना चाहिए कि हम हवा है कि नहीं है इसको साफ़ सुथरा है कि नहीं और ऐसे करके हम जाते हैं बाकि और क्या कहें सब तो ठीक ही है और अपना सेफ्टी और अपनी बचाव के लिए ऐसे गाड़ी ले कर हम चलते हैं बस यही है हमारा विचार है जैसे आपकी इच्छा